जी हाँ मैं आप को हाल ही में घटित एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जो की खेल जगत में मौजूद है खेल जगत में अभी के दौरान एसिया कफ चल रहा है एसिया कप में मौजूदा हाल में कुछ दिनों पहले नेपाल एवं मंगूलिया दो देशों के बीच एक टी ट्वेंटी का मैच रखा गया यह मैच श्री लंका में हुआ था इस मैच में नेपाल के खिलाड़ियों का प्रदर्शन कुछ ऐसा रहा जिस ने क्रिकेट इतिहास के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया नेपाल के खिलाड़ियों में केवल बीस ही ओवर में तीन सौ चौदह रनों का बहुत बड़ा लक्ष्य मंगोलिया के खिलायों के सामने प्रस्तुत किया यह लक्ष्य इतना बड़ा था कि आज से पहले पूरे इतिहास में किसी भी टीम ने किसी भी अन्य टीम के ख़िलाफ़ टी ट्वेंटी मैचेस में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया था मंगोलिया के कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था एवं यह प्रदर्शन अब हमें क्रिकेट इतिहास में शायद ही कभी दुबारा देखने को मिले जिस में अलेक्स का सब से तेज़ पचास रन बनाने का रिकॉर्ड नौ बॉल में ही था उन्होंने आठ लगातार छक्के मारे जो कि युवराज सिंह के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया और उन्होंने जब मंगोलिया की बैटिंग आई तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इकतालीस रनों की छोटी सी ही पारी में पूरे मंगोलिया के टीम को ही ओल आउट कर दिया यह रिकॉर्ड भी सब से कम रनों में किसी भी टीम के आउट होने का रिकॉर्ड क़ायम हो गया पहले यह रिकॉर्ड आर सी बी के नाम हुआ करता था जिस ने सब से कम रन उनचास रनों की पारी उन्होंने खेली थी एवं सब से अधिक रन भी आर सी बी की टीम ने ही बनाए थे जिसका दो सौ अड़सठ रनों का लक्ष्य था जिसे कुछ दिनों पहले नेपाल इन दोनों रिकॉर्ड्स को तोड़ कर क्रिकेट के इतिहास में इक नया रिकॉर्ड क़ायम कर दिया